ہاں میں نے بہت مجھے بہت لوگوں سے بہت اچھی اچھی رائے ملی اور میں ہاں میں نے دیا ہے کہ تحفے میں کپڑے جیسے میری ایک دوست تھی جس کو ہمیں جس کی شادی آنے والی تھی تو ہم ان سے ملنے گئے تھے مطلب دعوت ملا ہم لوگ گئے تھے تب ہم نے اس کو کپڑا سل کے دیا جو میں نے خود سے ڈیزائن کیا تھا تب میں نے اس کو دیا مطلب ڈیزائن دماغ میں سوچ کے بنایا اور میں نے وہ کپڑے سل کے اس کو دی اور اس کو پسند آیا اور ایسے بہت سارے لوگوں سے رائے ملی اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ میں بہت اچھا سلتی ہوں اور بہت اچھا کپڑا سلتی ہوں اور وہ لوگ بتاتے ہیں نا جیسے جیسے کہ مجھے یہ ڈیزائن چاہیے ایسا چاہیے دامن دامن میں ایسا چاہیے ویسا چاہیے تو ویسا میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ان ان لوگوں نے جیسا کہا ان لوگوں کو پسند آ آ سکے میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ جیسا ان لوگوں نے بتایا سیم ویسا کروں اگر کبھی کبھی تھوڑا کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہیں تو گراہک لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں مطلب کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا دیتی ہے کبھی کبھی کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کچھ نہیں بولتے اور اور مطلب وہ لوگ کی رائے اچھی تھی اور وہ لوگ کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا سلتے ہیں اور کپڑا اور بہت سارے لوگ آتے ہیں سلانے کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں سلانے کے لیے اور مجھے بہت خوشی بھی ملتی ہے کہ میں نے ایسے پروفیشن کو چنا ہے جس میں مطلب مجھے خود بھی مزہ آ رہا ہے اور اور اچھا سلتے ہیں تو لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہے تو اس سے اچھا پروفیشن کیا ہے یوگا مجھے بہت پسند ہے